जैसे हमारे यहाँ हिंदी भाषा ही चलती है हम सब जैसे हमारे पापा मम्मी भी हिंदी ही बोलते थे तो हमा हम सब भी हिंदी ही सीख रखे हैं अब हमारे सबके बच्चे भी होंगे तो हम लोग हिंदी भाषा बोल रहे हैं तो बच्चे सब भी हिंदी ही बोलेंगे और हम सब हमारे यहाँ और कोई भाषा नहीं चलता है बस हिंदी ही हम सब बोलते हैं हिंदी भाषा हमारे यहाँ भी सब लोग बोलते हैं और हम सब जितने मतलब हमारे घर में परिवार हैं सब सारे हिंदी ही भाषा ही सब बोलते हैं हमारे अगल बगल में भी रान पड़ोसी मतलब जितने हैं सब हमारे यहाँ हिंदी भाषा ही सब बोलते हैं और से हमारे यहाँ ऐसे आ गए थे लोग तो इंग्लिस में ही बात कर रहे थे तो हम सबके भाई नहीं समझ में आया तो हम लोग बोले कि भाई हमारे यहाँ ये भाषा नहीं चलती है थोड़ा हिंदी बोलोगे तो हम लोग क्या पता समझ लें फिर वो लोग हिंदी में मेरे सबसे बात किए तो फिर हिंदी भाषा हमारे सब को समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा हम सब मतलब उनका भाषा समझने लगे क्योंकि हम सब हमारे यहाँ हिंदी ही सब बोलते हैं जब वो हिंदी में बात करने लगे तो हमारे सबके समझ में आने लगा और क्योंकि हम सब भाई इंग्लिस ना बोल पाते हैं तो हिंदी में ही जब जो में हमारे सबसे हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी ही समझेंगे क्योंकि हिंदी ही हम सब सारे मिल के बोलते हैं क्योंकि हमारे सबके हिंदी ही भाषा है क्योंकि हम सब हिंदी में ही बात करते हैं कि हमारे यहाँ सब कोई ऐसे ना बात करते हैं कि भाई इंग्लिस जैसे हो गया तो हमारे सबके इंग्लिश में बहुत कम समझ में आता है हम सब भाई हिंदी में बात करते हैं तो हमारे सबको हिंदी ही समझ में आती है हम लोग हिंदी में ही बात कर लेते हैं अगर कोई भी हो तो हम लोग हिंदी में ही हमारा हिंदी भाषा है तो हम सब हिंदी में ही बात करेंगे तो क्योंकि हमारे सब लोग हिंदी ही बोलते हैं तो हिंदी में ही हम सब बात कर लेंगे हमारा ही हमारा भाषा हिंदी ही है क्योंकि हम सब और किसी भाषा में ना बात कर पाएंगे अगर भाई बात करना है तो हिंदी में बात करो हिंदी भाषा हम सब समझ लेंगे हिंदी में ही बात करेंगे